इहाँ बगलमे महिन्द्रा शोरूम राइस मील फैक्टरी छै ओकरामे राइस मीलमे मतलब धान बार सभ मङ्गाय मङ्गाय वहाँ मतलब मतलब बहुत सारा मशीन छै बहुत सारा मतलब ओकरामे मजदूर रहै छै जकरासँ धानके अच्छासँ उबाललो जाइ छै उसनलो जाइ छै ओकरा बाद ओकरामे मतलब चावलके अच्छासँ तैयार करलो जाइ छै एक भी काला नहि होना चाहिए ना ही टूटना चाहिए पूरा अच्छासँ फ्रेश करके पॉकिटमे भरिके बाहरमे मार्केटमे सेल करि जाइ छै बेचै छै जकरासँ मतलब फैक्ट्रीवला के बहुत फाइदा होइ छै बगलमे महिन्द्रा शोरूम छै जकर जकरामे बहुत सारा मतलब काम करैवला कारीगर सभ रहै छै जेसे गाड़ीके मतलब किछु खराबी हो गेलै कोइ भी गाड़ी जकरा वजहसँ उहाँ मेकेनिक सभ बहुत छै ओकरा सही करलौ जाइ छै ओकरामे कोन प्रॉब्लम होइ छै ओ चेक करै छै देखै छै कितना ओकरामे पैसा लगतै ओकरा बाद ओकरा बतायलो जाइ छै ओकरा बाद ओकरा सही करै जकरो गाड़ी छै ओकरा वापस करलो जाइ छै न्यू न्यू गाड़ी सभ भी बनाबैके कोशिश करै छियै कि अगर जादा खराब छै तऽ ओकरा सही किस तरीकासँ मतलब बनायलौ जेतै अच्छा शोरूम छै बगल मे